आच्चा आङो जिथु खन्थाइ लिरदोंमोन बेनिनो मोनसे आवरायनि बेयाव खन्थाइनि मुङा जादों थौ थांफिनदिनि ओरैनो मानो लानांगौ सादुमिनि मोखां बिखौ मानो गाननांगो सुबुंस्रिनि खसाब बेनिख्रुइ थौ लंथं जानानै थांफिनदोनि गोजाम मुगानि दरसे हाजो दन्दराव बनरा जानानै बेयाव मोसागोन नों आरो आं मानो रोजाबनो गोरोबलायनायनि मेथाइ मा मुलाम्फा दं बेनिख्रुइ मोनसानि देंखोजों आवरायहै थौ दहबनि मोन्थोर आखाइयाव थै खुगायाव थै गासै मोदोमाव थैनि गाब थैजोंनो थाजिम होगोन दानथारु गोसोखौ अनै खानै ग्लाब ग्लाब मिनिगोन जों सिखारहोगोन सुबुंस्रिनि माहि मोनदांथिनिफोरखौ मिथिंगानि गोथांजों खोबजानाय अरना सोङोब्ला नोंनि लाजिनाया बहा अरनसाजों बिरबोनाय सुदेम बारा सोङोब्ला नोंनि अननाया बहा बुंगोन जों गोजाम मुगानि सुबुं जुनार दानथारु खहारु आव लामायानो जोंनि लामा आगु दा आखुआनो जोंनि आखु थैजों गेलेनायानो जोंनि थांखि जारिमिन दङना गोसोआव बेसेबा मुगानि सिगाङाव गेलेदोंमोन सुबुंनि मैहुर आरो जादोंमोन सुबुंनि बेदर जारिमिन मिथिगौना नों बेसेबा मुगानि सिगाङाव सुबुङा सैमा बायदि आनजानायाव मुखुब थादोंमोन जारिमिन बेनो फिननाय नोंनियाव बेनि फिननाया नोंनियाव गैया नों खाना बेंगा बबा जाबोदों नों दिनै राहा खाना थारैनो गोजाम मुगायावनो थांफिनदों जों अननाय निमाहा समबद गोरोबथा सुबुंस्रिनि ओंथि मैखुन सोदोब बिहुङाव मोननो गैया सुबुंस्रिनि गासै खसाबखौ खुगानो लंथं जाबोदों जों अनथाइ गोसोआव गोसो मोदाया लहराय लांदों बेसोमा मुगानि सान जौगानाय जनायनि उनाव सोदोमस्रिया लाबोना होदोंमोन सुबुंस्रिनि सनामालि सिमां गानहोदोंमोन बै बरनदा बिबारनि खसाब नाथाय खुगाजों जोङो गासै सुबुंस्रि आरो सादुमनि खसाब मानोना थैनो लंथं मुगानि लंथं सुबुं आबुङै लंथं जोङो बेसेबा मुगा बेसेबा मुगानि उनाव बेसेबा सान जौनाय जनायनि उनाव सुबुंनि गोसो खंखराव सारि जादोंमोन गिलु बालु महरनि अनगोथै दरसि बुंनो हागोनना राहा खाना जारिमिन